हेल' औ हेल' सार आं गोमसार बसुमतारि सार आङो द्राइबिं लाइसेन्स बानायनो सानदोंमोन सार औ लारनारखौ खालामथ'आखै आङो प्रसेसखौनो मिथिया सार बेखौसो नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा होन्नानै कल खालामनाय जादों सार औ औ औ ओमफ्राय बे

औ औ

औ औ औ औ जागोन सार जागोन

औ औ बे लारनारखौ दिटिअ आव खालामनांगोनना गावनो खालामनो हायो एप्लाइआव गाव गावनो ना औ औ औ औ औ औ जागोन दे औ औ जागोन दे ब्लाद ब्लाद ग्रुप नांगोनना

औ औ औ जागोन दे आङो आंथ' क'क्राझारनिनो बै तितागुरिनि औ औ तितागुरिनि

पर विलारनि सार पर विलार ऐ ओरैनो प्राइभेद औ औ

औ औ औ जागोन दे औ दे होमबा